पहिले जे रहै चावल मिलै रहै दस रुपैआ किलो दस रुपैआ सँ बैढ़ि कऽ जे छै आदमीके भए गेलै पन्द्रह

मासु मासु जे बिकै रहै पचीस रुपैआ किलो ओ सीधे धीरे सए रुपैआ किलो भए गेलै सए रुपैआ किलोसँ जे छै डेढ़ सए डेढ़ सएसँ दू सए दू सएसँ तीन सए तीन सएसँ चारि सए रुपैआ किलो पाॅंच सए रुपैआ किलो छओ सए रुपैआ किलो एहि तरहसँ जे छै महँगाइ बढ़ल गेलै मछली जे बिकै रहै पचीस रुपैआ किलो से धीरे धीरे ओहो बढ़ैत गेलै भेलै चालीस रुपैआ पचास रुपैआ किलो साठि रुपैआ सए रुपैआ किलो एहि तरहसँ जे छै दू सए अढ़ाइ सए रुपैआ किलो

सए रुपैआ किलो रहै आब भऽ गेलैया सए रुपैआसँ आब जादा जे पाॅंच सए रुपैया किलो भए गेलैया महँगाइ अधिकतर भए गेलैया जे दूध मिलै रहै दस रुपैआ किलो ओ दूध के बीस रुपैआ बीस रुपैआसँ तीस तीससँ चालीस भए गेलै एहि तरहसँ जे छै धीरे धीरे महँगाइ बढ़ल गेलैया

महँगाइके आधारसँ जे छै चले लागल एहि लएके जे छै आदमी सबके जे छै ओहि अनुसार चलै लए परलै चलैके बाद जे छै

अधिकतर बढ़लै जे चालीस रुपैआ किलो रहै चालीस सँ पचास पचास सँ भए गेलै